ہیلو آپ سویگی کسٹمر سروس بات کر رہے ہیں میں نیلوفر بات کر رہی ہوں میں نے ابھی سویگی سے چکن بریانی آڈر کی ہے دس منٹ پہلے لیکن میں اس کے ساتھ روسٹیڈ آڈر کرنا چاہ رہی تھی لیکن وہ میں بھول گئی تھی تو میں اپنے پچھلے آڈر کے ساتھ روسٹیڈ کو ایڈ کرانا چاہ رہی ہوں تو آپ اس میں روسٹیڈ ایڈ کر دیجیے وہ کسی مصروفیت کی وجہ سے میں بھول گئی تھی کہ مجھے روسٹیڈ بھی آڈر کرنے ہیں اور کتنی دیر میں آڈر آ جائے گا ٹھیک ہے دس منٹ میں اوکے اور ٹھیک ہے اور آپ دس منٹ میں آپ مجھے کال کر لیجیے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ